हैलो अंजी तुसें आक्खेआ में मानसर जाना तुस आक्खा दे असें मानसर जाना आं रस्ता मिगी पता असें सांबा चें निकलदे जाना असें ओह् सांबा थोह्ड़ा निक्का रस्ता पौना ते जेकर तुसें जाना होग सरूईंसर चें ते ओह् बड़ा लम्बा रस्ता पौंदा उत्थुआं लम्बे रस्ते बिच्चें जाह्गे ते तेल बी खरा लग्गना ते खर्चा बी जादा होना अं आं जियां अस लम्बा रस्ता जाह्गे ते कोई लग्गी जाह्ग साढ़ा त्रै चार ज्हार लग्गी जाना अं जाना तुसें मानसर गै नी ते जां तुसें कुुदै होर जाना घुम्मनै आस्तै आं ते इसी निक्के रस्ते च जाह्गे तां के टाईम घट्ट लग्गे साढ़ा ऐं जां कुदै होर जगह जां छड़ी उऐ जगह ठीक ऐ फिर आई जाह्गा अंऊ आई जाह्गी अं'ऊ कोई ञारां बारां बजे हारे आई जाह्गी तुस त्यार रवेओ ते आं भी होगे त्यार तुस अच्छा अच्छा होर कु'न कुटन जा करदा थुआढ़े कन्नै अच्छा अच्छा एह् ठीक भी दिक्खी लैगे अस तुसेंगी हून गै किराया देना जां भी बाद बेल्लै किराया देना एह्बी ऐल्लै गै दिक्खना सारा ठीक ऐ खुल्ला दिक्खी लैयो भी